इसकुलके दिनमे तऽ हमर सबसँ बढ़िआँ मतलब कि विज्ञाने छलै विज्ञानमे भऽ गेलै मतलब कि जेना जीव विज्ञान आबै छै बायोलोजी आबै छै ओहिमे मतलब प्राकृतिके बारेमे रहै छै जानवरसबके बारेमे मनुष्यके बारेमे सब चीजके बारेमे देल रहै छै एतेक तऽ मतलब विज्ञानेके पूरा लऽ कऽ मतलब भऽ रहल छै एतेक जे मतलब इन्जीनियर बनल छथिन साइन्सेसँ मतलब डॉक्टर छै सेहोसब साइन्सेसँ भेल छै फेरसँ एतेक जे साइन्टिस्ट अलग अलग प्रकारके जे मतलब निकालै छथिन विज्ञानके मतलब कि तरीकासँ मतलब कि मिसाइलसब जे बनल छै सेहो सब साइन्सेसँ बनल छै साइन्स बहुत बढ़िआँ विषय छलै हमरा मन लागै छलै पढ़ऽमे साइन्समे ओहोमे बायोलोजी जे प्राकृतिके बारेमे बताबै छलै प्राकृतिके बारेमे अलग अलग तरहके पेड़ पौधासबके बारेमे जानकारी प्राप्त होइ छलै तऽ सबसँ बढ़िआँ मतलब साइन्स लागै छलै तऽ ओहिके लेल हम साइन्समे बहुत मतलब मन लगाके पढ़ै छलिए आओर नीको छलै सब्जेक्ट बहुत बढ़िआँ छलै सबसँ मतलब कि एहिमे हमरा भारी मैथ लागै छलै जाहिमे हमरा किछु मतलब समझमे नहि आबै छलै आबै छलै किछु किछु लेकिन ओतेक बढ़िआँसँ समझ नहि आबै छलै एहिके लऽ कऽ हमरा सबसँ बेसी हार्ड मतलब मैथे लागै छलै आओर मतलब कि कारण छै इसकुलके दिनमे मतलब कि पाँच तारीखके दिनमे मतलब कि सबसँ बढ़िआँ जे आबै छै एक बार मनाएल जाइ छै टीचर्स डे ओहिमे मतलब कि सब बहुत बढ़िआँसँ रहै छलै खुशी खुशीसँ मतलब यादगार एकटा मतलब कि वएह एकटा दिन रहै छलै कि सबसँ बढ़िआँ मतलब कि दोस्तसब आबै छलखिन हेँ मिलकऽ मतलब एकदम खूब बढ़िआँसँ धूमधामसँ सब मनाबै छलै फेर मतलब कि होइ छलै सबसँ बढ़िआँ मतलब इसकुलके दिनके मतलब इएहसब पल रहै छै से सब छलैए